ہلو کیا میری بات نواز ریسٹورنٹ سے ہو رہی ہے اوکے یس میں نے دو دن پہلے کچھ کھانے کا آڈر کیا تھا اور وہ کھانا مجھے بہت ہی پسند بہت زیادہ پسند آیا اور میں چاہتا ہوں کہ اور زیادہ مزید کبھی ضرورت پڑے تو میں اسی کی آڈر کروں آپ کو تو اس کے لیے مجھے رسید کی ضرورت ہے جو میں نے پے کیا ہے وہ رسید مجھے مل جاتا تاکہ وہ ریکارڈ کے طور پر میرے پاس محصول ہوتا تو کیا مجھے یہ مل سکتا ہے جی جی جی ہاں تو میں پانچ منٹ ویٹ کر لوں گا آپ سرچ کر لیں اور پھر مجھے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے مجھے دے دیں جی بہت بہت شکریہ شکریہ